हमें खाने में मछ्ली बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही मछ्ली में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है मछ्ली कई प्रकार की आती है मछलियों में कई प्रकार की जाति होती है कोई मंहगी कोई मंहगी मिलती है और कोई सस्ती मिलती है मछ्ली भी कई प्रकार की होती हैं मछ्ली को खाने से हमें बहुत प्रोटीन मिलता है मछ्ली को हम पकड़ के पकड़ के लाते हैं और फिर बनाते हैं फिर खाते हैं हमें मछ्ली खाना बहुत पसंद है मछ्ली हमारे घर में सभी लोग खाना पसंद करते हैं मछ्ली छोटी छोटी मछ्ली भी अच्छी लगती है और बड़ी मछ्ली भी हमें खाना बहुत पसंद है मछ्ली की भी कई प्रकार की वेराइटी होती हैं मछ्ली कई प्रकार की होती हैं रोहू मछ्ली कवला मछ्ली व्हेल मछ्ली मछ्ली के कई प्रकार होते हैं इसलिए हमें मछ्ली खाना बहुत अच्छा लगता है कोई कोई मछ्ली मंहगी होती है जो मंहगी मिलती है जैसे दो सौ रुपए ढाई सौ रुपए इस तरह प्रकार से हमें मछ्ली मिलती है मछ्ली तो सभी अच्छी लगती हैं पर हमें मछ्ली खाना बहुत अच्छा लगता है मछ्ली से हमें बहुत प्रोटीन मिलता है इसलिए हमें मछ्ली खाना बहुत पसंद है मछ्ली बहुत बहुत से लोग खाते हैं मछ्ली से प्रोटीन मिलता है और हमें मछ्ली खाने से बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है इसलिए मुझे मछ्ली खाना बहुत पसंद है